गोंयकारांचे जेवण म्हणल्यार शीत आनी नुस्त्यांची कडी नुस्तें खावपाक जाय जाल्यार नुस्तें धरपाक जाय गोंयचें साबार लोक नुस्त्यांचेरच आपलें पोट भरतां हांव बी एक नुस्तें मारपीच म्हाका नुस्तें मारपाक खूब आवडटा नुस्तें मारपाची कला हांव आमच्या जाणटेल्या कडल्यान शिकलो म्हजो बापुस गांवाक फामार्द नुस्तें मारपी आशिल्लो ताज्या नुस्त्याच्या धंद्याचेर आमकां ल्हानाचे व्हड केलें नुस्तें मारपाचो जाल्यार त्या कलेक खूब खोल आसा पद्दती आसा न्हंयचेर नुस्तें मारपाची पद्दत वेगळीं आनी दर्यांत नुस्तें धरपाची पद्दत वेगळीं न्हंयेक आमी जाळ मारून ताका आमी पागेर म्हणटात पागेर मारून नुस्तें धरपाक शकतात गरोवणी म्हणल्यार एका बडयेक सूत म्हणल्यार तांस तो घट्ट बांदप आसता बडी कोण्याच्या बांबूची आसता ताका गरी बांदतात ताका तो तांस घट्ट बांदतात त्या गरयेक हांयस बांदतात नुस्तें ताका खावपाक येता की तें फारगता ही पद्दत दर्यावेळेंर सुद्दा उबार उपा वापरपा येता लामारी मारप लामारी मारप म्हणल्यार लांब तांस हांगा बडी आसना ताका गरी बांदप ताका गरी बांदप आनी ती गोल गोल फिरोवन पयस पयस दर्याक मारप ही पद्दत फक्त दर्या कडेनच जाता न्हंयेक सुद्दा वापरता जी आस्त दर्यांक वापरतात आनी गोल लावप गोल लावप म्हणल्यार हातूंत गोल रिंग आसता आनी ताका ल्हान जाळ आसता हातूंत कुल्ल्यो ब्या फारगतात मागीर दुसरें म्हणल्यार काटाळी सोडप काटाळी सोडप म्हणल्यार हें सुकतें वेळार न्हंयेक जाळ खूट मारून दवरतात भरतेंक तातूंत नुस्तें येवन फारगतात मागीर सुकतेंर तें हाडप न्हंयेक व्हडें घेवनूच गरोवपाक वच वचप जाता दुसरें मागीर दर्यावेळ पांयवडो म्हणल्यार धांवती ये प्रकार आसता ह्या प्रकाराक पांयव्हड्याक व्हडलें जाळ लासता आनी धावतेंक ल्हान जाळ दोनी प्रकार सारकेंच पण जाळ जाळाचें डिर्फन्स व्हडलें व्हडें घेवन दर्यार वत वतना पयलें जाळ व्हड्यान भरून घेतात जाळ दर्यांत सोडून जाळयाचें एक तोंक एका वाटेन आनी दुसरें तोंक दुसऱ्या वाटेन न्हंये न्हंये वाटेन ओडटात ओडटना ओडप सारकेंच करपाक जाय ना जाल्यार ह्या ह्या पद्दतीक खूब लो मानाय लागतात म्हाका गोरोवपाक खूब आवडटा म्हज्या इश्ट्या वांगडा गरोवपाक वता हांव गरोन व्हडलें व्हडलें नुस्तें लागतात केन्ना केन्ना आमी वस्तेंक सुद्दा वतात वस्ती म्हळ्यार दर्यावेळेंर एक रात रावप वस्तेक वतलें जाल्यार आमकां सगळींच तयारी करपाची पडटा मसालो वांटून घेवप म्हणल्यार ताका आमी आळेन म्हणटात शीत करून घेवप मागीर रांदपाक आयदनां घेवप मागीर कोयतो लांकडां सगळें सामान थंय घेवन वच्चें पडटा किद्याक दर्या वेळेर हें सगळें मेळना फस्क सुद्दा यादीन व्हरचें पडटा म्हणल्यार उज्या पेट गरोवपाक वतना गरोवणेंची बडी गरयो साज जाबळो म्हणल्यार नुस्तें घालपाक हें सगळें घेवन वच्चें पडटा थंय वतगीर आमी ते नुस्तें गरोवन सगळें मेळून एकजण रावन मस्त पैकी एक रात जाग थंय रावतात आनी धर्तरेक फाट करून आकाशा कडेन नजर घेवन सुशेंगाद न्हिदतात न्हयेंच्या उदकांत बुडून आमी तिसऱ्यो शिणाणें झोब सुद्द काडटात कुल्ल्योय धरतात हें सगळें करतना आमकां मजा येता